میں برتن دھونے کے لیے سب سے پہلے برتنوں کو پانی سے بھگو دیتی ہوں تاکہ چکنائی نرم ہو جائے پھر میں برتنوں برتن دھونے والے صابن یا لکوڈیں استعمال کرتی ہوں اور اسفنج یا جھاگ کی مدد سے برتن کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتی ہوں خاص طور پر تیل والے برتنوں کے لیے اس کے بعد میں برتنوں کو صاف پانی سے دھو دیتی ہوں